डेंगू बुखारु ऐं मलेरिया बुखारु जेकॾहिं हिन में बराबरि ध्यानु न ॾिनो वञे त ई माण्हुनि जा प्लेटलेट काउंट घटाए छॾींदो आहे ऐं माण्हुनि खे इस्पिताल में बदिली थियण भर्ती थियणो पवंदो आहे हिन लाइ ख़ासि सरकार जूं टाइम टाइम ते बी एम सी वारनि जूं नयूं नयूं इंफ़र्मेशन ख़बरचार ईंदी रहंदी आहे भई हुनखे छा करणु घुरिजे जीअं त पहिरीं ॻाल्हि सभिनी खां पहिरियूं घर में पाणी किथे बि जमा न थियणु घुरिजे छाकाणि त इ मछरु अछे पाणीअ ते अची विहंदा आहिनि ऐं इनकरे कंहिं खे ख़बर न पवंदी भई मां त साफ़ु सफ़ाई रखां थो पर मछरु किथा आया हिननि मछरनि जो ख़ासि आहे त उहे अछे पाणीअ ते ई अची जमा थींदा आहिनि इनकरे ख़ासि करे बरसाति में इहो विशेष ख़्यालु रखणु घुरिजे त मछरु जीअं न थियनि ऐं सफ़ा सफ़ाईअ जो पूरो ख़्यालु रखणु घुरिजे ऐं ॿीं ॻाल्हि सनानु वक़्ति पंहिंजे पैरनि खे ऐं गोॾनि ताईं घटि में घटि कहिड़ो बि खोपरे जो तेल या सरसो जो तेल लॻाइण घुरिजे जीअं उहो मछरु जीअं उहो मछर माना कॾहिं बि माना हुनखे ॿार खे हेॾा चकु न पाए सघे ऐं नेट में मछरु जी मछरदानी में सुम्हणु सभिनी खां सुठो आहे ऐं तंहिं खां पोइ घर जे ॿाहिरां बाल्कनी में जेकॾहिं तव्हां तुलसीअ जा पौधा लॻाईंदा त उहे बि माना जेके आहे न हुनखे मछरनि खे माना हवा खे साफ़ सफ़ा रखण में मदद कंदा आहिनि इनकरे सभिनी खे इन्हनि ॻाल्हियुनि जो पालनि करणु घुरिजे भई जीअं कोई बि ॿारु या वॾो हिन बीमारीअ खां परे रही ऐं पाण खे बचाए सघे